असांखे महाराष्ट्र में इलाजु करण लाइ घणिनी तकलीफ़ुनि जो सामनो थो करिणो पिए पहिरीं त डॉक्टरनि जी फ़ी मारे थी जे कॾहिं सरकारी इस्पतालि में वञूं था त उवे जाम परिया परिया आहिनि ऐं अचणु वञण में केतिरो ई वक़्तु लॻी वञे थो ॿियो उन्हनि इस्पतालुनि में चंगी रश थिए थी पहिरीं त रजिस्ट्रेशन जे लाइ लाइन में बीहणो थो पिए जंहिं में कला घणई कलाकु लॻी था वञनि ऐं हुन खां पोइ डॉक्टरनि जी लाइन लगाइणी थी पवे जे कॾहिं डॉक्टर जो नम्बर लॻी थो वञे त डॉक्टर टेस्टुनि जी लाइन लाइ मोकिले थो टेस्ट लाइ वञूं था त हुते पहिरियूं पैसनि भराइण जी लाइन ऐं टेस्टनि जी लाइ वरी लाइन लगाइणी थी पिए ऐं वरी वरी रिपोट लाइ असांखे लाइन ॿिए ॾींहं घुराइनि था उन्हनि सभिनी खां बचण लाइ असां निजी इस्पतालि में वञूं था पर हुते बि हफ़्तो अॻु में डॉक्टर खां अपॉइंटमेंट वठिणी पवे थी ऐं डॉक्टरनि जी फ़ी असांजी कमर तोड़े थी छॾे आख़िरि वञूं बि त किथे वञूं महाराष्ट्र में वॾा वॾा डॉक्टर ऐं वॾियूं वॾियूं इस्पतालूं हुअण खां पोइ बि माण्हुनि के इलाजु कराइण में केतरिनि तकलीफ़ुनि जो मुंहं ॾियणो पवे थो